थोरसि ल'थाफोरखौ सुनायनि फारि खान्थिफोरानो जाबाय जेरै जोङो गोदोहाय थोरसि ल'थाफोरखौ सुनो थाखाय जोङो हाथ'फ्ला बेफोरजों बेफोरखौसो बाहायोमोन आथिखालाव दा बेफोरखौ जोङो बारा बाहायनाय नुनो मोनलिया मानोना जोङो दा थोरसि सुग्रा साफोन बा सा थोरसि सुग्रा साफोन बा स्राब बेफोरबायदिखौसो बाहायो आरो थाव गोनां थोरसि ल'थाफोरखौ साखोन सिखोन खालामनोब्ला जोङो साफोन बाहायो ब्ला साफोन मानजिग्रा ब्रासजों मोजाङै फुनानै बेफोर थोरसि ल'थानि थाव नांनायफोरखौ जोङो मोजाङै साब सिखोन खालामो आरो